काणकोण लोलयां पाळवोळे आगोंद कारवार माजाळी धारबांदोडा सांगें सावड्डें कुळें सांकळी वाळपय केरी फोंडा तिस्क उजगांव मडगांव नावेली मालभाट दवर्ली केंप्यां कुळ्या वेलसांव मोर्जे बोगमाळो कोलवा बेतालबाती बाणावली ओरुल्यान वास्को दाबोलें बायणां सडा सासमोळें बोगदा जेटी चिकले वाडें न्यू वाडें जुवारीनगर बिर्ला जरी सांकवाळ कुठ्ठाळे आग्शी शिर्दोना पणजे बांबोळे कुजिरा आग्शी चिंबलान बांयगिणी मांद्रें शिवोली पेडणें केरी हरमल अंजुना वागातोर कलंगूट कांदोळे कांसावले मुड्डेर वेलसांव वेर्ना लोटले बोरये शिरोडा रासय कुठ्ठाळे सायलांत बाणस्तारी आदलें गोंय कुंडय मडकय ढवळी पांजांतर पाजीफोंड आर्लेम राय नेसाय दवर्ले रावणफोंड रावणान शिर्दोना

हरमल वार्का कोलवा मांगुर हील फातोड्डा राय कुर्तोरी कुंकळी फातर्पा सांगें बाळ्ळी